जब मैं अपने घर से दूर था तो अपनी घर की निगरानी के बारे में कैसा होगा क्या नहीं उसकी सुरक्षा के बारे में बड़ी चिंता लगी रहती थी लगभग दो साल पहले की बात बताता हूँ मैं जब दिल्ली गया था और मैं अपने घर पर लोक लगा के चला गया था तब मुझे बड़ी फिक्र लगी रहती क्योंकि मेरे घर में इतना सामान है इतना फ्रिज टी वी कूलर सोफा सेट और महँगी महँगी चीजें सोना भी काफ़ी रखा हुआ है मेरी अलमारी में और एक डायमंड भी रखा हुआ है तो मुझे बड़ी फिक्र लगी रहती कहीं चोर न आ जाएं ऐसा वैसा ना हो जाए कहीं ताले ना टूट जाएं क्योंकि मेरे घर से पुलिस थाना लगभग लगभग पाँच किलोमीटर दूर है अगर कोई वारदात घट भी जाती है तो तक पहुँचने में ही आध घंटा लग जाता है तो मैं चाहते हुए भी उसकी कंप्लेंट नहीं कर सकता इसीलिए मैंने अपने घर की सुरक्षा को देखते हुए अपने घर में कैमरे लगवाए और लगभग हर घर में हर कमरे में एक एक कैमरा ऐसी जगह पर लगवाया जहाँ मेरा एक बहुमूल्य माल रखा हुआ है और मैंने एक कैमरा ऐसा लगवाया जोकि सभी कैमरों के ऊपर निगरानी रखे कैसा एक कैमरा खराब हो जाए तो वो चालू रहे तो मेरी ये घर की सुरक्षा की प्रणाली इस प्रकार की हो गई कि कोई भी अगर घर में चोर घुसता है तो मुझे तत्काल पता लग जाए इसीलिए मैं जब भी अगर बाहर भी जाता हूँ तो ये कैमरे का कनेक्शन मेरे में मोबाइल में तत्काल पता चल जाता है कौन घर पर आ रहा है कौन घर पर जा रहा है मैं आसानी से इसमें देख सकता हूँ और पता लगा सकता हूँ अपने घर की सुरक्षा से मैं बेफिक्र हो चुका हूँ इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है एक कैमरा एक अच्छी प्रणाली है जो की आज के समय में बहुत अच्छा है